میرے علاقوں میں چھوٹے شہروں میں سیاحوں کی بڑھتی ہوئی آمد پر پورا کرنے کے لیے وسائل اور انفراسٹکچر کلچر کی موجودہ حالت میں کچھ چیلنجز ہیں یہاں کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے جیسے رہائش موجودہ رہائش کی سہولیات موجودہ ہیں خاص طور پر معیاری ہوٹلیں اور گیسٹ ہاؤس کی تعداد کم ہیں بلیک ٹرانسپورٹ کا نظام محمود ہے اور اس کے مہنگی ہو جا مہنگی کی جا سکتی ہے یہ اقدامات جیسے چھوٹے شہر میں سیاحوں کی بڑھتی ہوئی آمد کو پورا کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور مزید سیاحوں کا راغب کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے